सोफ़ा एक बैठने का सामान है जो भी हमारे घर में एवं घर की शोभा भी बढ़ाता है जिससे बैठने से हमारी रीड की हड्डी ठीक रहती है और वो बैठने में भी आरामदायक होता है जिससे हमें किसी प्रकार की चोट एवं हानि नहीं होती उसे हम आराम से बैठ सकते हैं एवं टी वी देखते समय या कोई आया उसे बैठा सकते हैं एवं जो हमारे घर को भी शोभादार बनाता है